औ औ औ औ सोरबा बुंदोंमोन औ ओमफ्राय माबा बुंनो दङ नामा नोंसोर बेसे गोबावनिफ्राय दङ बे जायगायावहाय

औ औ ओमफ्राय ओमफ्राय बे मोनामनाया एखेबारे रेगुलार मोनामो ना माबायावल' आरो गेजेर गेजेर माब्लाबा माब्लाबाल'

ओमफ्राय जेबोथ' ओरैनो देहाफ्राव प्रब्लेम जाफेरबाय नामा बिदि मोनामनायजों ओरै औ औ औ ओरैनो नोंसोरनि नोंसोरनि बे न'खिनियावल' ना बेलेग खाथि खालायाव थानाय माबाफोरनाव मोनामा नामा औ नोंसोरो मोनसे खामानि मावनो हागोन नामा नोंसोरनि गामिनिफ्राय एसे जमा जानानै मोनसे एप्लिकेसन लिरनानै बे माबायावहाय ऐ बि हेड अफिसावहाय होना माबानानै आंनिफ्राय फर्वार्ड लानानै आरो बिसोरनिफ्राय माने हेड अफिसाव हैनो नांगोन आरो नोंसोर हानायमानि थाब खालामनो हागोन आरो बेखौ माने बेसो

माने इसिबांथ' गोरों जालायनाङा माने सोरखौबा लिरहोनानै बा सोरबा बिदि माबा लिरग्रा थायो ना बिखौ प्रब्लेमखौ खिन्थाबानो लिरना होगोन आरो औ औ नङा नङा बिदि जेबो देखायनाय नङा नोंसोर डायरेक्ट माबायाव फैग्रोदो आंनियाव माबायाव फैग्रोदो बेनिफ्राय आं फर्वार्ड खालामना हरगोन बेनि उनाव गोजौआव जा खालामनांगौ हानायमानि माबा खालामनो नाजासिगोन आरो औ

औ औ दे हानायमानि थाब खालामदो हो दे औ दे